टेक्नोलॉजीअ बैंकिंग खे ॾाढो आसानु करे विधो आहे जीअं कि पाण खे किथां पैसा कोई पंहिंजे खाते में अगरि कोई पैसा विझे थो त हुनजी हू हुनजो मैसेज मोबाइल ते अची वेंदो आहे जे कॾहिं सैलेरी पगारु जेको उहो बि बैंक में अची वेंदो आहे कैश या रोकड़ वठी करे घरु जोखम खणी वञण जी बि दिक़त मिटी वेई आहे ॾाढो सुठो टेक्नोलॉजीअ सुविधा ॾिनी आहे बैंकिंग जो ॾाढो आसानु थी वियो आहे ऐं ॾाढो सुठो सुठी सुविधा मिलंदी आहे पैसा तव्हांजा तव्हांखे ऑनलाइन शॉपिंग करिणी हुजे त बि ऐं कुझु बि शइ वठिणी हुजे तव्हां वटि पैसा खीसे में न रखो त बि कोई दिक़त कान्हे मोबाइल सां तव्हां करे सघो था ऐं माण्हुनि जे जेको हस्तक्षेप कान्हे ऐं टेक्नोलॉजी जो इस्तेमालु वधीक आहे हुन में कुझु दिक़त कान्हे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे सुठी सुविधाऊं मिलनि थियूं बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो जेको ॾाढो सुठो इस्तेमालु हींअर जेका टेक्नोलॉजी आई आहे ॾाढी सुठी आहे माण्हुनि खे ॾाढी सुठी सुविधा मिले थी